मुंहिंजे ऑफिस में हिकु मुंहिंजो दोस्त आहे जेको गॾु कमु कंदो आहे मूं सां ॻडु पर हुन जे सुभाउ ऐ मुंहिंजे सुभाउ मे बि ॾाढो अंतर आ मां हुन खे जेको बि कमु ॾींदो आहियां हो समझंदो आहे इयो कमु मूंखे बोझ आहे ऐ हुन खे मां पंज कम ॾींदुसि त हू हुननि मां ॿ कम अहिड़ा कंदो जो मुंहिंजे सम्झ खां ॿाहिरि हूंदानि मूंखे हुन ते चङो गुसो त ईंदो आहे पर हू मूं सां गॾु कमु कंदड़ आहे त हिन करे मां उहो गुसो पी वेंदो आहियां ऐ मां हुन खे चवंदो आहियां ॿ कम बि न कया अथइ बरोबर अञा टे कम कॾहिं कंदे तॾहिं हुओ चवंदो आ मुंहिंजे सम्झ में जेतिरो ईंदुई मां ओतरो कंदुमि पर पगार हू मूं जेतिरी ई खणंदो आहे इन लाए मूंखे बि ॾाढो दिल में दुख थींदो आहे इयो हिकरो रूल आहे त भाई पगार ॿिन्ही खे साॻी मिलंदी छाकाणि त ॿिन्ही जो उहिदो बि साॻियो आहे पर हो कमु करण लाइ ॾाढो कमज़ोर आहे ऐ हू सम्झी न सघंदो आहे त कमु खे कीअं कजे हिन करे मूंखे पंहिंजो कमु ऐं हुन जो कमु बि करणो पवंदो आहे एतिरो मूंखे सहणो पवंदो आहे हुनजे लाइ पर हाणे छा कजे त पाण में गॾु मुलाज़िम आहियूं ऐ ॿिन्ही खे कमु करणो आहे त असांजी कम्पनीअ वारो चवंदो आहे तूं हिनयो कमु बि कजईं इएं न थिए त हिन जो कमु रहजी वञे हाणे मूंखे इयो ॾाढो सोचे सम्झी करे पंहिंजो कमु बि ऐं हुनयो कमु बि करणो पवंदो आहे हुनखे जेको बि समझाए जेको बि समझाए उओ बेवकूफ़ समझंदो ई न आहे हुनजी ॿुधी ओतिरो कमु न कंदी आहे मंद ॿुधी वारो माण्हू आहे